فاسٹ فوڈ کا کلچر اس وقت بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے بچے اس کے بہت زیادہ عادی ہو رہے ہیں اس کا بہت ہی برا اثر بچوں کی صحت پر پڑتا ہے